हँ हम कुकर मे खेनाइ बनबै छी आओर हमरा कुकर मे खेनाइ बनेनाइ पसन्द अछि कियाकि पहिले जे बर्तनमे बनै छलै ने भले ही स्वाद नीक अबै छलै लेकिन ओहिमे टाइम बहुत जादा लागै छलै ओतऽ रहऽ पड़ै छलै आओर बार बार ओकरा देखऽ पड़ै छलै लेकिन कुकर मे एना नहि करऽ पड़ै छै एक बेर अगर सेट कऽ दै छियै तऽ ओ फेर दोबारा जाकऽ हम अपन दोसरो काम कऽ सकै छी ताबे हमर ओहिमे समयोके कमी होइ छलए से हमरा आब बचैया जाहिके कारण हम दोसरो किछु काम सभ करै छी कुकर मे बनेनाइ हमरा ओना बना बहुत किछु लै छी जेनाकि अहाँकेँ भेल भात बना लै छी दालि बना लै छी सब्जी बना लै छी किछु उबालबाक रहैया हम सेहो काम कऽ लै छी ओना हमरा टाइम के सेहो बचत होइया आओर हमरा कहु तऽ स्वाद तऽ बेसी हमरा बर्तने वाला सॅं अबैया लेकिन चुँकि हमरा समयके कमी रहैया हमरा दोसरो काम सभ करबाक रहैया ताहिके लऽ कऽ हमरा कुकर मे बनेनाइ पसन्द अछि नीक लागैया हमरा कुकर मे बनेनाइ कियाकि एकेटा बर्तनमे बहुत किछु बनि जाइया जादा से जादा बर्तन हमरा नहि उपयोग करय पड़ैया जाहिके कारण हमरा बहुत किछुके लेल हमरा समय कम पड़ैया आ हमरा जल्दियो खेनाइ बनि जाइयऽ